संसाधनके कमीके नाम पर तऽ सबसे बड़का दिक्कत सरकारी इसकुलमे छै जहाँ पर विद्यार्थी तऽ बहुत नामांकन करवै ने छै लेकिन पर यहाँ पर शिक्षकके बहुत कमी छै जेकरा कारण विद्यार्थीके बहुत दिक्कत होइ छै यहाँ पर विद्यार्थीके पढ़ावैमे सबसे बड़का दिक्कत ई होइ छै कि कोई भी विषय शिक्षकके लिए एगो विशेष शिक्षक हमरा छै जेकरा कारण ओकरा कोई विशेष विषयमे पढ़यमे काफी दिक्कत आबै छै सरकारी इसकुलमे शिक्षकके बहुत कमी छै यहाँ पर विद्यार्थी अगर एक सए छै तऽ शिक्षक ओकरा ऊपर एगो छै जेकरा कारण बहुत दिक्कत होइ छै सरकारी इसकुलमे आओर भी दिक्कत छै जेना कि शौचालय वगैरह साफ सुथड़ा वागैरह नहि रहै छै जेकरा कारण विद्यार्थी बहुत कम आबै छै आओर दुर दराज होइके कारण यहांँ पर विद्यार्थी बहुत कम आबै छै एकरामे सुधार ई करल जा सकै छै जेनाकि विद्यार्थी जे दुरमे रहै छै ओकरा लिए मुफ्तमे ट्रान्सपोर्ट के सुविधा देल जाय चाही जेकरा कारण विद्यार्थीमे विद्यार्थी इसकुल आबै जा सकै